ہاں جی میں ارحم کی والدہ بول رہی ہوں آپ ارحم کے سر بول رہے ہیں نا کلاس ٹیچر بول رہے ہیں نا جی ایکچولی ہم لوگوں کا فیملی فنکشن ہے تو اِس کے لیے ہم لوگوں کو دو دِنوں کی چُھٹی چاہیے تھی تو ہم لوگ باہر جا رہے ہیں مطلب شہر سے باہر جا رہے ہیں ہاں اگزام ہے تو سر بعد میں آپ ںہیں لے سکتے کیا اگزام بیکوز ایکچولی اُن کی خالہ کی شادی ہے اِس لیے سر تو آپ کچھ مدد نہیں کر سکتے کیا مطلب یعنی یا پری پونڈ کر دیں گے تو ابھی ہم لوگوں کے پاس دو دِن ہے تو اگر آپ دو دِن پہلے اگزام لے لیں اور پھر رلیو کر دیں تو سر تو پھر آپ سولیوشن بتائیے نا اب یہ تو بالکل نزدیکی رشتے دار ہیں تو اب یہ تو کینسل بھی نہیں کیا جا سکتا ہم ہم لوگوں نے تو اِس کے پپا نے تو ٹکٹ بھی خرید لی ہوئی ہے ٹرین کی سر اگر میں پرنسپل سے بات کروں تو پھر مجھے کچھ مل سکتا ہے کیا مطلب یا ایٹ لیسٹ دو دِنوں کے لیے آپ مین دو دو شادی کا جو دو دِن ہوتا ہے اگر یہ آپ ایڈجسٹ کر لیں کسی طریقے سے تو پھر میں واپس آ جاؤں گی جلدی ارحم کو لے کے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اُن کے سبجکٹ ٹیچرس سے بات کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو کال کر کے اپڈیٹ کرتی ہوں ہاں جی بہت شُکریہ ہاں اللہ حافظ